ہمارے علاقہ میں چند کاروبار ایسے ہیں جو مذہبی رسومات سے وابستہ ہیں اور مذہبی رسومات اور مذہبی احکام کی ادائیگی کا ان کاروبار سے گہرا تعلق ہے اور یہ کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے مذہب سے مذہب سے بھی انسان وابستہ رہتا ہے اور کاروبار کا فائدہ بھی حاصل کرتا ہے میں خود کوئی دوست و احباب کو جانتا ہوں جن کے گھر والے اس طرح کے کاروبار سے وابستہ ہیں جیسے ہمارے مذہب میں نماز سب سے بنیادی عمل ہے وہ ہر حال میں فرض ہے تو پھر نماز کی ادائیگی کے لیے جن شرائط کا ہونا لازمی ہے ان میں سے کئی چیزیں کسی نہ کسی طرح کاروبار سے وابستہ ہوتی ہے جیسے جائے نماز ہے تسبیح ہے ٹوپی ہے عطر ہے مسواک ہے قرآن شریف اور دیگر مذہبی کتابیں ہیں ان سب چیزوں میں ایک طرف کاروبار ہے جن کو انسان کرنے کے بعد منافعہ حاصل کرتا ہے تو دوسری طرف عبادت کا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے اسی طرح موت کے بعد میت کو بھی کفن دفن کئے لیے جن سامان کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کا کاروبار بھی اسی میں شامل ہے اسی طرح مزاروں پر چڑھائی جانے والی چادریں ہیں پھول ہیں اور بھی مختلف طرح کے کاروبار ہیں جن کو ہم مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں جن میں ایک طرف کاروبار تو دوسری مذہب ہے